नमस्ते जी मैं यूनिफॉर्म टेलर हूँ ड्रेस टेलर हूँ आपके घर में बच्चे हैं जी किस क्लास में पढ़ते हैं जी किस क्लास में पढ़ते हैं जी जी ठीक है ठीक है जी ठीक है तो वही जी ड्रेस सिलते है तो उनको कैसा ड्रेस चाहिए किस इस्कूल का चाहिए वह सब बताइए तो हम जो ड्रेस सील देते हैं अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो मैम मैम जो है जी जी जी अभी जो है जी वही है जो यू एल यू के जी में हैं उनका जो है सिलवाई जो है ड्रेस अगर सील के हम देंगे तो अपने पास से कपड़ा सहित वह छः सौ में जो है छः सौ है एल के जी का और जो है वन के वे जो क्लास वन में हैं उनका जो है सात सौ है और जो क्लास टू फाइव टू फोर फाइव में हैं उनका लगभग आठ नौ सौ रुपये है अगर आपका कपड़ा रहेगा अगर हमको बस सिलना रहेगा तो हम एक कपड़े का दो सौ रुपये सिलाई ले रहे हैं

अच्छा ठीक है ठीक है मैडम जो है कपड़ा भी सील के हमको सील कर देना है ना जी जी टेलर है बिल्कुल हैं हम भी टेलर हैं जी जी और आपको जो है कब तक चाहिए मैम कब तक आपको ड्रेस दे दें हम हाँ जी इस दो चार दिन में सील जाएगा हाँ वही दो चार दिन लगेगा आपका जो है दो चार दिन के हम अंदर ही मान लीजिए हाँ वही दे देंगे दो चार पाँच दिन के अंदर ही आपको जी जी बिलकुल दे देंगे आपको और और भी अगर आप भी अग़ल बग़ल कोई बच्चे हैं तो बता दीजिएगा कि टेलर जी हैं हम हैं जी जी बिल्कुल पता कर लीजिएगा बता दीजिएगा हमको जो हैं हम बिल्कुल सीते हैं एक दम बढ़िया सिलाई होती है हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के बच्चे हो किसी भी इस्कूल के हो उनके एक दम फिट का उनके नाप की एक दम अच्छी सिलाई होती है हमारे यहाँ जी किसी भी इस्कूल के हों चाहे यू पी बोर्ड के हों चाहे सी बी एस सी बोर्ड के हों आप इस्कूल का नाम भी बता देंगी तो भी हमारे पास जी बिल्कुल हम सील देंगे कोई बात नहीं है बच्चे भेज दीजिएगा उनका जो है साइज हम नाप लेंगे नाप करके उनको जो भेज के वही दो तीन दिन के अंदर या तो बहुत से चार दिन के अंदर भेज देंगे आपको हम सील उल कर ठीक है मैम जी जी ठीक है हम सील कर जो है आपको जल्दी भेज देंगे दो चार दिन के अंदर ही भेज देंगे ठीक है मैम धन्यवाद नमस्ते मैम